ہیلو جی ہاں میں نے دیکھی ہونڈا سٹی میں ہی ملا تھا مجھے ایک گاڑی پیشن پرو کے بارے میں معلوم کرنا ہے اس وہ کتنے کی ہے اس کا کلر کیا ہے کتنے کلرس میں ہیں اس کی مائلیج کتنی ہوگی اور وہ کب تک جلدی سے جلدی اویلیبل ہو سکتی ہے ان چیز کی جانکاری میں آپ کے سیلس ایگزیکٹیو سے لینا چاہتا ہوں کیا آپ ان سے میری بات کرا سکتے ہیں اچھا اچھا دس بجے سے پانچ بجے تک مل سکتے ہیں اچھا اچھا میں میں ارلی مارننگ ہی کل آتا ہوں گیارہ بجے اور کوشش کریں کہ آپ بھی مل جائیں تو ان بتائیں تھوڑا سا آپ اس کا حوالہ دیں گاڑی کا ان سے میں بات کر ہی لوں گا اچھا اچھا اچھا اچھا سروس سروس اسٹیشن آپ کے وہیں نزدیک نزدیک میں کوئی سروس اسٹیشن ہے آپ کے وہاں اگر میں اگر میں ہاپوڑ سے آؤں اچھا اچھا تو اس شاپ میں اچھا گاڑی انسٹالمنٹ میں مل سکتی ہیں کتنی قسط کتنی قسط کتنی اسٹالمنٹ بنوا دیتے ہیں آپ ٹوٹل چار تو پہلی اسٹالمنٹ تو آدھی رقم دے دیتے ہوں گے کہہ رہا ہوں پہلی انسٹالمنٹ میں تو اچھا چار قسطیں ہو جائیں گی اگر ہم قسطیں بڑھوانا چاہیں تو وہ بڑھ سکتی ہیں اچھا کیا نام ہے ان کا ایک جو سیلس سروس ایگزیکٹیو ہیں عمران خان صاحب ہیں ٹھیک تو آپ رہیں گے ان کے ساتھ تو آپ سے ہی بات ہو جائے گی ہاں مجھے ٹوٹل انکوائری بتائیے گا ٹوٹل اس کے بارے میں کہ کوئی کمی نہ رہے تاکہ بعد اچھا ہاں بس یہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے پہلے آپ کا آپ کی کمپنی کا نام بہت اونچا نام ہے اور کوشش تھی ہماری کہ ہاں ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کل آتا ہوں اور ہاں اور ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو وہ بھی کچھ پوچھنا چاہیں گے کیونکہ گاڑی میں نے بہت کم چلائی ہے ہمارے بھائی نے زیادہ چلائی ہے تو وہ نالج رکھتے ہیں تو ان کو بھی میں ساتھ میں لے کے آؤں گا ٹھیک ہے تو کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے ہاں ان شاء اللہ اللہ حافظ